یوگا کے مشق کے دوران میرے بہت سارے پسندیدہ چیزیں شامل ہیں اور میں یوگا جب کرنا شروع کرتا ہوں تو اُس سے پہلے بہت ساری چیزیں کرتا ہوں اُس پہ میں سے ایک یہ ہے کہ میں یوگا کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتا ہوں اُس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کھاتا اور اُسی درمیان یوگا کے درمیان میں ہر دس منٹ کے بعد دو تین منٹ کا ریسٹ لیتا ہوں اور تھوڑا سا صرف دو سے تین گھونٹ پانی پیتا ہوں اور میں ہمیشہ جب بھی یوگا کرتا ہوں تو بہت سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہوں یوگا کرتے وقت تاکہ مجھے یوگا کرنے میں کسی طریقے سے کوئی مشقت اور پریشانی پیش نہ آئے